ہندوستان میں کئی طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں گاؤں میں اور شہروں میں الگ الگ طرح کے کھیلوں میں دلچسپی لی جاتی ہے بچے و نوجوان دونوں ہی کھیلوں میں دلچسپی لیتے ہیں اپنے بدن کو تندرست رکھنے کے لیے ہمیں کھیلوں کو کھیلنا چاہیے کئی کھیل ایسے ہیں جو کہ صرف گاؤں میں کھیلے جاتے ہیں اور کئی کھیل ایسے ہیں جن کو شہروں میں بھی کھیلا جاتا ہے کوئی کئی کھیل ایسے ہیں جیسے کہ کبڈی جسے قومی سطح تو مل چکی ہے لیکن بین الاقوامی سطح نہیں ملی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کبڈی کو ایک انٹرنیشنل سطح ملے اور کئی کھیل ایسے ہیں جن کو ابھی قومی سطح بھی نہیں ملی جیسے کہ گلی ڈنڈا کھیلنا گلی ڈنڈا کھیل ایک بے حد پسندیدہ کھیل ہے گاؤں میں اور لوگ اسے کھیلنا بے حد پسند کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسے پہلے قومی سطح پہ لایا جائے اور پھر اس کے بعد اسے بین الاقوامی سطح پر لایا جائے